السلام علیکم صادق بھائی یار صادق بھائی میں ابھی بہت پریشان ہوں کیونکہ مجھے ایک گھر آنا تھا میرے گھر میں بہت مسئلہ چل رہا ہے میرا میری امی کی طبیعت خراب ہے بہت اس لیے مجھے گھر آنا تھا لیکن میرا پاسپورٹ چوری ہو گیا ہے اس مسئلے کو لے کر میں بہت پریشان ہوں پاسپورٹ چوری ہونے کی وجہ سے میں گھر آنے گھر آنے کی ٹکٹ نہیں کرا پا رہا ہوں اور یہ مسئلے کو لے کر میں بہت پریشان ہوں اور گھر میں ابھی کچھ حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے میں گھر آنا چاہتا تھا پر اب میں کیا کر سکتا ہوں اب پاسپورٹ ڈھونڈھنے کے لیے مجھے پولیس کے پاس جانا پڑا اور اس کا پروسیس بہت لمبا لگ رہا ہے مجھے تو مجھے کفیل سے میں نے اپنے کفیل سے یہ بات کری کفیل کہہ رہا ہے اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا دوسرا پاسپورٹ بننے میں پر میں پرانے پاسپورٹ کو ڈھونڈوانے کی رپورٹ کرنے پولیس اسٹیشن گیا وہاں جا کے میں نے یہ رپورٹ کرائی اگر میرا پاسپورٹ نہیں ملا تو مجھے نیا پاسپورٹ بنوانا پڑے گا جس میں بہت مزید پیسے لگ جائیں گے اور بہت وقت ضائع ہوگا اس مسئلے کو لے کر میں بہت پریشان ہوں اور میں ابھی کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہوں اب دیکھو کیا ہوتا ہے